हमरा आओर अएलिए हँ बिहार घुमैके लिए जेना बिहार घुमैके लिए मन्दिर आओर घुमै ले देश विदेश जिला हेए बिहारे जिला पड़ै छै मधेपुरे आओर घुमैके लिए चाहै छिए हँ ठिके छै सगरे सिरहा आओर साइड छै घुमैके लिए तऽ सर मन्दिर सबपर पूजा पाठ करनेके लिए घुमै फिरैलए हुँ हेबे ठिके छै तऽ अइ पटना आओर तरफ जेनाइ छै अहाँ जै सकै छिए ने ठिके छै कहै दुआ मन्दिर सब पूजा पाठ करनाइ रहनाइ जेनाइ घुमैलए फिरैलए देश विदेशके हँ हँ हँ तरफ जेनाइ छै आओर अथिएमे ने जाए पड़तै पूजा पाठमे खा खा पीके थोड़े जाइ छै हँ भए जाइ छै कतेकमे आओर अपना आओरमे से नहि होइ छै हँ हँ तऽ तऽ हेबे करै छै हँ उपासे कै के जेनाइ छै ने खा पीके जएतै तब तऽ पुण्य भेलऽ नहि ओ नहि ने भेलै आओर पूजा पाठ करना चाही आदमी तऽ लोक बुझै नहि छै ओ खा करिके जाइ छै बनमनखी तरफ जा सकै छिए ने पूर्णिया जेनाइ छै हँ ठिके छै तऽ एनहि घुमि फिर लेबै तब बनमनखी तरफ चलि जाएब तऽ नहि जएबै हुँ दै लेबै हँ बेसी लागतऽ आँए हँ हुँ हुँ तऽ कि करबै ताहि ले ईसब तऽ समय बेरबादे नहि हेनाइ छै अपना आइ घुमनाइ फिरनाइ कि गाड़ी अएबै तऽ जएबै तऽ ओतेक अथी नहि ने हैत ट्रेने धरैमे ने असुविधा हैत गाड़ीसे जाइमे नहि हैत हँ हुँ नहि नहि खरचो बढ़त तऽ फेर परेशानिओ ने हैत जादा हँ हँ टाइमसे घर अएनाइए छै अपन गाड़ीसे लेकिन कहै छै लोकके बेर अबेर बेर सबेर होएबे करै छै हूँ

अच्छा ठिके छै लै लेबै वएह नाश्ता बनैके चुड़ा फ्राइ कै के लै लेबै ठिके छै तऽ चूड़े लै लेबै दहिए लै लेबै पूजा पाठ कै के अपन खा लेतै कि

ठीक छै तब कहल जाएब आब कतए कतए घुमै फिरैलए जे भए जाउ पता नहि यऽ

वएह ने कहै छी हँ हूँ एक हजार अइसेमे तऽ तीरथ करनाइए छै

अपना अथी सब करैए पड़तै सिँहेश्वरमे बढ़िएँ मेला लागै छै आँए आँए खाली सिँहेश्वरमे तऽ मेला सबदिन लागै छै सबसे बेसी तऽ लागै छै शिवरातिमे

हूँ हँ ठिके छै से नहि जे कहै छै जाए लए सभकेँ तऽ कि करबै घुमि फिर अएबै

ठिके छै ओकर गाड़ी अपना यऽ आँए ओ वएह तऽ कहलिए लोकलमे तऽ बेर सबेर होएबे करै छै मनिहारिए तरफ चलि जाएब हँ मनिहारी बनमनखी हरेक जगहके कहै छै फिरका लगबै लए तऽ जाइए ने पड़तै आबू